भारतके राजनीतिक दल तऽ सब सँ पैघ राजनीतिक दल बीजेपी यऽ यानि भारतीय जनता पार्टी जिनकर कि बहुत लम्बा लम्बा कारनामा छै जे अहाँ सब आदमी जानै छियै जेना अभी पिछला नओ सालसँ बीजेपीके सरकार यऽ केन्द्रमे भी यऽ बहुत राज्यमे भी बीजेपीके सरकार भेल छै और केन्द्रमे बीजेपीके मुख्य कार्य ई रहलै जे धारा तीन सए सत्तर कश्मीरसँ हटलै जे कि काफी फायदाजनक छै भारतके लिए बाँकी जे जहि जगह पर राज्यमे सरकार छै बीजेपीके ओहियो जगह पर बहुत ही विकास भेल छै बहुत तरहकेँ हुनकासँ आम आदमीकेँ लाभ मिल रहल छै आओर हमरा हिसाबसँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नीक पार्टी छै